गेलेनाया मानसिफोरनि थाखाय जोबोरैनो रंजानाय होयो मानोना गेलेगिरि नायग्राफोरा गेलेनायखौ नायनानै जोबोद मोजां मोनो आरो गेलेगिरिफोराबो गावसोर मोजां मोननाय खेलाखौ गेलेनानै दिन्थिनो हानाय खौ जोबोद मोजां मोनो गेलेनायाव आरो माखासे देहाफोरा फिट जायो आरो गेलेनानै माखासे सुबुंफ्रा गिदिर गोलाव गेलेगिरि जानो हादों गुबुन गुबुन गेलेगिफ्रा गुबुन गुबुन खेला गेलेनानै मोजां मोनो आरो माखासे रंजानाय लायो आरो गुबुन गुबुन खेला गेलेनानै गुबुन गुबुन खेला गेलेगिरिफोरा गोबां नामजादा जादों बेबादिनो गेलेनानै जोंनि देहाखौ गोख्रोङै लाखिनो हायो आरो माखासे रंजानाय लाहोनो हायो आरो नायगिरिफोराबो गेलेनायखौ नायनानै माखासे रंजानाय लानो हायो